मुंहिंजे घर में खू लॻल आहे हुन जे अंदरि असां बोरी लॻाए छॾी आहे मोटर जो बटण असां चालू कंदा आहियूं ऐं पाणी पाण ई टंकी में भरिजी वेंदो आहे हिकु फ़ाइदो इहो आहे की असां पीअण जे पाणी जी बि मोटर लगाए छॾी आहे त असां पीअण जो ताज़ो पाणी बि हुन मां ई भरंदा आहियूं उहो पाणी असांखे सुठो साफ़ शुद्ध मिलंदो आहे ऐं इन पाणी सां हिकु ॿियो फ़ाइदो बि आहे की असां सिधो असां खुड वारी टंकी ते बि विझी छॾंदा आहियूं